अब हमारे ज़माने में तो कोई ऐसी डांस आन प्रतियोगिता होती नहीं थी और होती थी तो हमने कभी भाग नहीं लिया पर हाँ बारातों में काफ़ी नाचे हैं अभी पिछला हमारा एक दोस्त के बालक की शादी थी तो उसमें नाचे थे और ऐसे घर परिवार में कोई फ़ंक्शन रहता है तो उसमें हम नाचे थे पर ऐसा कम ही होता है कि हम नाचते हैं क्योंकि वो रहता है ना कि अब बड़े भी हो गए हैं तो थोड़ा एक मान सम्मान वाली बात रहती है तो नहीं कर पाते पर प्रतियोगिताओं में कभी हमने कोई हिस्सा नहीं लिया